भारतमे जे संस्कृति छै ओ दुनिऑंकेँ बाँकि देशकेँ अपेक्षा बहुत ही भिन्न छै हमसभ हमर सभकेँ विवाह उपनयन संस्कार मुण्डन ई सभ संस्कृति जे चाही अभी तक हमसब जुड़ल छियै बाहरमे विवाह भेल आओर तुरन्त तलाक भऽ जाइ छै हमसभ विवाहकेँ एक परम्परा के रुपमे एक धरोहरिके रुपमे निभावै छियै हमसभ अभी भी अपन धरतीसँ जुड़ल रहै छियै खान पीएन पहिरावा जे हमर पुर्वज सभ सए वर्ष पूर्व राखलखिन रहै वएह खान पीएन पहनावाके हमसभ अभी तक निर्वाह कए रहल छियै जे विवाहके परम्परा रामायणके समयमे राम आओर सीताके साथ रहै वएह विवाहके परम्परा मिथिला धाममे अभी भी चलि रहल छै ओहि समयके जे भी रिति रिवाज शुरु भेल करल गेल रहै हमर सभके पुर्वजके द्वारा आइके पीढ़ी अभी भी ओ रीती रिवाजके नहि बहुत तऽ कम से कम नब्बे प्रतिशत जरुर ओकरा मानिकें ओकरा निभावैके कोशिश करि रहल छै ई चीज दोसर देशमे या दोसर जगहमे हमरा सभकेँ देखै लए कतहुँ नहि भेलै खान पियनि पहिनावा तऽ अलग भेल छै सोच भी जे छै लोककेँ आब आधुनिकीकरण ततेक भऽ गेल छै जे सबकुछमे बदलाव भए गेलैया माँ बाप आओर बच्चाके बीचमे जे प्रेम सम्बन्ध रहै रहै ओ देखै लए कतहुँ भी दोसर देशमे नहि भेटलै जेकि अभी भी हमरा भारतमे देखै लए भेट रहल छै कोनो बच्चाके विवाह भए जाइ छै ओकरा बच्चा भए जाइ छै तऽ तभी भी ओ अपन माता पिता लए बच्चा ही रहै छै आओर विदेशमे दश सालके बच्चाकेँ कहल जाइ छै कि तुम अपना प्रतिदिनका कमाई खर्च स्वयं निकालो ई चीज भारतमे हमरा देखै ला नहि भेट रहल छै तऽ हम कहि सकै छियै हमसभ अभी भी अपन संस्कृतिसे जुड़ल छी